نوجوانوں کو کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے افزائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ صحت مند اور فعال زندگی گزار سکیں اس میں حکومت تعلیمی دائرے اور خصوصی اسپتالیں مقرر مختلف اہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں تعلیمی ادارات میں کھیلوں کو تربیح دینا تعلیمی ادارات کو اپنی پروگراموں میں فعالیتوں کو کھیلوں کو شامل کرنے کا فرصت دینا چاہیے صحت مند ماحول حکومت اور شہروں کے عوام کو کھیلوں کے لیے مخصوص مقامات فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے سرمایہ کاری ممکن بنانا کھیلوں کے لیے مخصوص فیسلٹیز کچھ اور سہولتیں ممکن بنانے میں سرمایہ کاری کرنا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو مزید حوصلہ افزائی ملے میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال کھیلوں کے اشتراکات کو شوشل میڈیا اور فروغ دینا اور مثبت کھیلوں کرداروں پر پرموٹ اور وے نوجوانوں کو حوصلہ افزائی میں مدد فراہم کرتا ہے حوصلہ افزائی اور کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے مختلف اہمیتی قدم اٹھانا اہم ہیں تاکہ نوجوانوں کو حوصلہ ملے اور وہ اپنے کھیل کو اور بھی اچھا سے کھیل سکیں